मैथिली एक बहुत ही समृद्ध भाषा छै एहिके बारेमे सबसँ आम गलत धारना ई अछि जे मैथिली एके प्रकारकेँ होइ छै जे दरभङ्गा सब तरफके जे वाशिन्दा छलै से बाजै छलै लेकिन ई बात नहि छै हमर मैथलियो जे छै से कइ प्रकारकेँ होइ छै मैथलियोमे जे छै से हम सब जेना बाजै छलहुँ से अलग प्रकारक मैथिली छै हमसब खड़ा मैथिली बाजै छलहुँ जे दरभङ्गाके लोकसब छै से ओकरा हमसब कहैमे छै जे शुद्ध मैथिली बाजै छलहुँ ओहिके अलावा कहल जाइ छै जे मैथिली भाषाके अपन व्याकरण नहि छै इहो बहुत ही गलत बात छलै मैथिली भाषाके अपन समृद्ध व्याकरण छलै जे हर तरहसँ हर कसौटी पर कोनो भाषाके व्याकरणके कसौटी पर पूर्णतः खड़ा आबै अछि मैथिली जे छलै से ओहिके बारेमे आओर ईधर उधर अवधारणा छै जे मैथिली सुनएमे जे छलै से हमर सबके विशेषकर जे खड़ी मैथिली छलै से सुनैमे मीठी बोली नहि लागै छलै लेकिन एहन बात नहि अछि मैथिली जे छै से जे दरभङ्गा सबके वासी छलै से हमसब कम सुनै अछि तँ हमरासबके जादा मिठगर प्रियगर प्रतीत होइए लेकिन जे हमरो सबके भाषा छै जब हमसब कनी खड़ा छै तऽ कनी ओहिमे जे छै से टोन ओकर होइ छै टोन अलग छै तऽ ओ तऽ विशेषकर जे व्यक्ति छै जे समाज समुदाए छै ओ जेना बाजि एलैए जेनरेशनसँ तऽ ओकर अथी होइ छै लेकिन मैथिली सिर्फ एक प्रकारकेँ नहि अछि मैथिली कइ प्रकारकेँ अछि हर तरहकेँ तीन प्रकारक मैथिली अछि जे अलग अलग अथीमे बिहारेमे बाजल जाइ छलै